हांवें न्हय आयज किचनवेरांतल्यान मुगो प्लास्टीक कंटनेर्स ऑर्डरस ऑर्डर केल्ले खरेंच इतले बेस्ट प्लास्टीक कंटेनर्स तुका सांगूं सारके एअर टायट आनी कलरय बरो दिसता सुंदर सो आनी कितलेशेच सायजींनी आयिल्ले आसा म्हणटकच तुका कितेंय स्टोर करपाक बी खूब बऱ्याक पडटलें चडशें अशें दाळ हळद हळद पावडर किंवा चा पालो स्टोर करपाक खरेंच बेस्ट दाटसाणय बरी आसा आनी इतले बेगीन म्हणजे पाड जावपाची शक्यता ना आनी एअर टायट कितेंय घातिल्ली वस्त सुद्दां बरी कुरकुरीत उरता कांयच प्रोब्लेम ना ते एअर टायट कन्टेनर्स तुवेंन भितर म्हणजे प्लास्टीक कंटेनर्स जे पळय हांवें हाडल्यात फ्रिजानय दवरपाक वापरपाक मेळटा किंवा भायरय दवरपाक मेळटा कांयच प्रोब्लेम ना खरेंच सुंदर दिसपी कंटेनर्स म्हाका किचन वेअरांतल्यान आनीकय मागोवंक अशें जालें असले कंटेनर्स म्हणजे प्लास्टीक कंटेनर्स मेळटा तेन्नाच घेवपाक जाय कारण दोन दिसांनी परत मागीर ऑफर सोंपली म्हणटकच म्हाका तें किचनवेअरच परत मेळचे नात सो तुका जर करपाचें आसत बरें बरें आसा ते कंटेनर्स तुज्यानय करपाक शकता